हेलौ गिल गारिया बोरावबो बारा गैयाब्ला आंखौ गाबोन गुवाहाटिसिम दोनहैनो थाखाय सादथा बाजियावनो जोंहानाव फै मानोना आं गाबोन गुवाहाटियाव गथ'खौ हस्टेलाव दोनहैनो नागेरदों अन्नानै थि समावनो फैब्लानो जाबाय नोङाब्ला गिदिं बोफिन्नायाव मोनागोन